السلام علیکم جی لکی ہوٹل سے بات ہو رہی ہے جی جی ہاں جی ٹھیک وعلیکم السلام جی ہاں آڈر کروانا تھا مجھے جی پانچ افراد کے لیے آڈر کروانا تھا آپ کے یہاں کیا اقسام کے پکوان ہیں جناب اچھا اچھا جی ٹھیک جی ٹھیک چکن لالی پاپ چکن فرائی ویج منچورین جی چکن بریانی مٹن بریانی جی ٹھیک فش بریانی جی ٹھیک چکن نو رولس فرائڈ رائس جی ٹھیک میٹھے میں کیا اقسام کے میٹھے ہیں آپ کے پاس اچھا جی ڈبل کا میٹھا ربڑی کھیر جی ٹھیک ایسا کریے آپ فش بریانی پیک کروا دیجیے اسٹاٹر میں جو ہے آپ چکن فرائی کر دیجیے اور جو ہے میٹھے میں ربڑی کر دیجیے پانچ افراد کے لیے جی جی ہاں پانچ افراد کے لیے جی ہاں کافی ہوجائے گا جی روٹی میں کیا کیا کس قسم کی روٹی رہے گی آپ کے پاس جی رومالی روٹی تندوری روٹی بٹر نان جی ٹھیک دس تندوری روٹی کروا دیجیے جی ہاں ٹھیک بہتر رہے گا بارہ کروا دیجیے بہتر رہے گا جی جی ہاں کافی ہوگیا اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہوجائے گا جی ٹھیک کتنی دیر میں آجائے گا جی اوکے پچاس منٹ میں آجائے گا جی ہاں پچھلی بار میں نے ایک آڈر کروایا تھا دوسری ہوٹل سے تو مجھے ایک کوپن دستیاب ہوا تھا جس پہ تھا کہ اگل آئندہ آڈر پر مجھے یہ کوپن ردیم کرنے کا موقع ملے گا کیا ابھی میں کروا سکتا ہوں ڈسکاؤنٹ کے لیے جی ٹھیک ہے ابھی ابھی تو نہیں ہوگا پھر کیسا جی ٹھیک اچھا اچھا اچھا ڈلیوری بوائے آئے گا جی ہاں آئے گا جی جی ہاں وہ وہاں سے میں اپنا پارسل لے لوں گا جی تب بتانا ہے جی ٹھیک تبھی ردیم ہوجائے گا جی کوپن کوڈ اس کو بتانے پر ردیم ہوجائے گا جی ٹھیک جی بہتر بتا دوں گا جی بتا دوں گا جی ریٹنگ بھی دے دوں گا ہاں پچھلی بار ہمارے دوست نے آپ کے یہاں سے منگوایا تھا تو اسی بنا پر میں نے بھی سوچا کہ آپ کے یہاں سے پھرایک بار منگا لوں جی ہاں ریٹنگ دے دوں گا جی ٹھیک کوپن بھی مل جائے گا نہ جی ٹھیک اور آپ کے یہاں ٹھنڈے میں کچھ ملے گا شربت وغیرہ میں جی فنٹا ہے اور بتائیے اور اچھا مرنڈا ہے اور کوکا کولا ایسا کریے اس میں کوکا کولا کا ایک باٹل جمع کرا دیجیے آڈر کے ساتھ ہی جی ٹھیک بہتر رہے گا جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک شکریہ